दाउ दाउ अमा मोजां मोनो फिसिनो दाउ अमा आरो बोरमा आरो दख'ना बेफारि खालामो आरो बेनि अनगा दाउ अमा बोरमा आरो बेनि उनाव दख'ना बेफारि खालामनो मोजां मोनो आरो बेनि उनाव दाउ अमा फाननानै मोनो बिदिनो दस हाजार एबा बिस हाजार बिदिनो इनकाम जायो आरो दाउ अमा फिसिनानै एबा मोननानै आरो दाना दाउ अमा फिब्लानो इनकामा थाइसे थाइनैबाबो थाखायो आरो बोरमा बेफार खालाम माबा खालामना न'आव फिसिना मोजां मोनो आरो गासैखौबो ओमफाय

मोसौ मोसौ मोसा फिसियो आरो गासैखौबो मोसौ आरो गासैखौबो न'आव दोनजोबनो मोजां मोनो फिसियो मोसौखौबो दैज्लां समाव होनो नांगौ जायो नालाय मोसौखौबो ओंखायनो आं फिनो मोजां मोनो आरो